ہم اپنے خاندان کے لیے اچھے پکوان بنائیں گے جیسے کہ دال ہے اور سبزیاں وغیرہ ہیں دیسی گھی میں اور تلا ہوا نہ ہو گھر میں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کیا نام ہے کہ گھر میں اچھے اچھے پکوان بنیں گے اور پیور بنیں گے اور باہر سے ملاوٹ ہوتا ہے اچھی چیز نہیں ہوتی ہے اس لیے ہم اپنے خاندان کے لیے اچھے اچھے پکوان بنائیں گے دال ہے سبزیاں ہیں سبزیاں کئی طرح کی ہیں